हाजी हा मूंखे न हरि ओम हरि ओम मूंखे न पंजहतरि लीटर जो एअर अ कूलर खपे तव्हां वटि आहे तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी कंपनियुनि जो एअर कूलर आहे अछा अछा त हिनजा घणा अघ आहिनि घणे घणे जो आहे इहो घणे घणे जा आहिनि सभई अछा ॿियो हिताची जो अछा अछा हिनखां हिनखां हिननि खां बि बढ़िया कोई आहे छा सुठो कोई जो ॾाढो सुठो हुजे जंहिंमें वारंटी बि वधीक हुजे हलण में बि गोदरेज जो आहे त जेंजी डि डिमांड मतलबु वधीक हुजे जेको माण्हू वधीक था वठनि हू कहिड़ो आहे कोई आहे असां वटि त घर में हिकु आहे व्हर्लपूल जो उहो त सुठो ई कान हले पियो तव्हां कोई सुठो ॿुधायो कहिड़ो था ॿुधायो तव्हां उहो कहिड़ो आहे हू त मां नालो ई न ॿुधो आहे अञा ताईं अछा हू घणे एम जो आहे असी ताईं पवंदो अछा हुनजी कोई गारंटी वारंटी आहे अछा फाइव स्टार मिलिया आहिनि हुनमें त घणे छा नालो आहे उनजी कोई वारंटी वग़ैरह आहे घणे साल जी आहे वारंटी हुनजी पंज साल जी आहे अछा त पोइ उनखे हुनमें कोई डिस्काउंट वग़ैरह ॾींदा या न कोई ऑफर हले थो कोई हा न थोरो वधीक ॾियो न ॿिए वारी दुकानु वारो त ॾे पियो हिनखां बि वधीक थोरो वधीक ॾियो तव्हां बि डिस्काउंट त पोइ तव्हांखा ई वठां पोइ अछा तव्हां मूंखे हू ॾेखारे सघो था कि क्या नाम है किथे मतलबु केरु केरु कोई एड्रेस ॿुधायो मूंखे की केरु वरितो हुजे मां हुननि खां पुछांसि पोइ पासे में कोई वरितो हुजे अछा अछा ठीकु आहे ठीकु आहे मां ॾिसां थी पोइ अचां थी तव्हां वटि न ॾिसी करे पोइ तव्हांखे ॿुधायां थी हा न ठीकु आहे हुनखां बि अगरि कोई ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे त ॿुधायां थी हा ठीकु आहे भेण हरि ओम हा मूंखे जो तव्हां ॿुधायो था न उहाई वारी कंपनी जो खपे त तव्हांखे मां चवां थी की थोरो डिस्काउंट ॿियो ॾींदव त तव्हांखा वठां थी न उहोई वारो जेको तव्हां चओ था जंहिंखे पंज स्टार मिलिया आहिनि हू वारो ई वठंदमि मां बि हा हा मां कल कल दुकान अचीं करे हा ॾिसीं करे पोइ मां उहोई वारो वठंदमि जेको हा अञा ताईं डिमांड में हले थो ठीकु आहे हा हा हरि ओम भेण हा हा हा हरि ओम हरि ओम